ہاں جی جی ہیلو جی جی ہاں یہ میٹھائی کا دکان ہے وہیں آپ سے بات ہو رہی ہے ہاں مطلب رکھتے تو نہیں ہیں بنانا پڑتا ہے آرڈر آتا ہے تو سون پاپڑی آپ کو مطلب اویلیبل ہے اور لڈو ابھی نہیں ہے تو آپ کو کتنا چاہیے آپ بتا دیجیے کر لیں گے ہم اوکے اوکے تھوڑا سا رکیے ہم نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہاں دس کے جی لڈو اور اوکے اوکے پانچ کے جی آپ کو سون پاپڑی چاہیے جی ٹھیک ہے ڈن آپ کو کب چاہیے اوکے اوکے آپ کو کل مل جائے گا جی لڈو آپ کو ہوگا پر کے جی ایک سو بیس اور سون پاپڑی ہوگا دو سو دس دیکھیے ہم کتنا کم کریں مطلب آپ کتنا لینا چاہیں گی نبے نہیں ہو پائے گا اتنا کم کیسے آپ تو ایک تو اتنا ہال بول رہے ہیں جلدی کہ ہم کو چاہیے پھر ہم نبے روپے کیسے دے سکتے ہیں تو آپ کو سو دے دیں گے ٹھیک ٹھیک آپ کو نا لڈو نا دس کے جی سو کے حساب سے مل جائے گا اور سون پاپڑی دو سو دس ہے ان کا بھی کم کریں آپ کو مطلب دونوں میں کم کر دیں ہم اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دو سو پانچ چلے گا آپ کو اوں اور کم کریں ٹھیک ہے دو سو ٹھیک ہے لڈو آپ کو دس کے جی مل جائے گا اور سون پاپڑی پانچ کے جی تو آپ نا کل میرے یہاں کسی کو بھیج دیجیے گا اور آپ میٹھائی لے لیجیے گا ٹھیک ہاں اچھا ملے گا اور اس کا ٹینشن آپ مت لیجیے آپ کو اچھا ملے گا بنا کے ہم دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک